हलो आप ओला से ड्राईवर बोल रहे हो हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कल रेलवे स्टेसन जाने के लिए आपके यहाँ एक कैब बुक की है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ की क्या कल वो किस टाइम पर आ पहुंचेगी मुझको वो सही टैम पर पहुँचनी चाहिए क्योंकि जो है मेरी ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सही टैम पर कल आकर पहुंचें